हैलो अंजी तुसें ई लोआनै न अपने घर गी टेंशन किन्ने डंगर न थुआढ़े ते कुत्ते दे बी हैन अच्छा ते भिड्डां बी हैन ते सोमवारें लग्गनै न सारें डगरें ई इंजेक्शन ते भी अग्गें ओह् कुत्ते ई बी लग्गने न कोई बिल्ली होग ते बिल्लियें गी बी लगदे न इंजेक्शन होर भिड्डें ई बी लगदे न इंजेक्शन म्हीनै म्हीनै लोआंदे न इंजेक्शन तुस पैह्लें बी लोओंदे आये न अगले सोमवार लग्गने नी ते तुस आयो ते भी लाई लैयो इंजेक्शन होर ओह् घर बी आई जंदे लोआनै ई जिंदे बड़े डंगर होन भी जां कोई त्रांह्दा होग डंगर जां नेईं आह्नी सकदे होन ते घरै ई बी औंदे इंजेक्शन लानै ई ते कोई नी तुस असेंगी सनाई ओड़ेओ ना एह् पूरी पूरी सनाई ओड़ेओ किन्ने डंगर न किन्नी गवांऽ न किन्नियां मेहीं न जां कोई मैंह गौऽ सूही ते निं ऐ जे भिड्डां तरोड़ आई दियां होङन तां बी निं लगदा ऐ इंजेक्शन अच्छा ते तुस पूरी पूरी जानकारी देई ओड़ेओ ना पैह्लें ते भी अस मेहियें दे इंजेक्शन लेइयै औगे तां ओह् सोमवारें औना भी इंजेक्शन लोआनै ई तां ठीक खरी ओके